क'क्राझार जिल्लानि जिथु सोलोंथाय ओ साख्रि आरो दैदेनगिरिनि बिथिंआव ओ आं मोन्नैसो बाथ्रा बुंगोन सोलोंथायनि बिथिंआवथ' गोदो जोंनि क'क्राझाराव बेबायदि फरायसालि फरायसालिमा बेफोरबायदि खमथारमोन सोलोंथाय लानो थाङो थांनो गोदोनि दिनाव सोलोंथाय लायनो थाखाय ओ बांसिनानो बेंगलावसो थांनो गोनां जायोमोन कलकाता ओ आरो गुहाटी बेफोरबायदि जायगायाव थांनानैसो फरायनो गोनां जायोमोन क'क्राझाराव बिदि सोलोंथाय फसंथान दंमोन होनब्ला क'क्राझार गभमेन्ट कलेजल'सोमोन दा दिनैनि दिनाव ओ क'क्राझारनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां फरायसालिफोर बा फरायसालिमा गोबां ओंखारबाय दा जेरै जोंनि जायगायावनो गाव मोनसे बड'लेण्ड इउनिभार्सिति दं क'क्राझार ल' कलेज दं सिआइति दं बेफोरबायदि आरो गोबां दंबावो दा साख्रिनि बेलायाव आं बुंनो सानो गोबांआनो साख्रियाव गोबां जोंनि बर' लाइमोनफोरानो एंगेज जाना थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गोबांआनो मोनाखै गोबांआ गभमेन्ट जादों सोरबाया प्रायभेटाव जब मावगासिनो दा बिदिनो गोबां लाइमोनफोरा गाव गावनि नाजानायजों ओ गोबां फिसा फिसा ओ स्मल स्केल इन्दासत्रिफोर बायदि ओ गाव गावनो नाजानायजों खुलिदों सोरबाया जि दानायनि उद्यग खुलिदों सोरबाया एम्फौ फिसिदों सोरबाया ना फिसिदों बोरमा फिसिदों बेफोरजोंबो गोबां जोंनि लाइमोनफोरा रोंगौथि बा एन्तारप्रिनिवारशिपनि लामायाव आगान सुरनो हादों जोंनि लाइमोनफोरा थिग बिदिनो दैदेनगिरिनि सायाव आं बुंबावनो सानो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव गोबां ओ गोबां रोंगौथि गोनां दैदेनगिरिफोर दं ओ जेरै जों बुंनो थाङोबा ओ बडफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांआनो जोंनि बडलेण्ड सोमावसारनायाव सोमावसारनोबो बिथांआनो जागायजेनदोंमोन बेनि उनाव दोङो जोङो बुंबावनो हायो हाग्रामा महिलारी बिथांमोन आरो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि मोजां दैदेनगिरिमोन आरो रोंगौथि गोनां दैदेनगिरि बिथांमोनानो जोंनि बर' हारिखौ दावगाहोलांनायाव ओ गोबां बिहोमा होलांदों